کیرل میں جو سندھی رہتے ہیں وہ لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں وہ سٹزدے کے روز پوجا پاٹھ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں وہ سب کے لیے بہت اہم ہوتا ہے سٹجدے کے روز وہ لوگ بہت اہم مانتے ہیں سٹزدے کو اور سندھی بہت اہم مانتے ہیں سٹردے کو وہ بہت کام کرتے ہیں سندھی سندھی لوگ بہت بزی رہتے ہیں کام میں اور بہت اچھے بھی رہتے ہیں رہنا بھی چاہیے کام بھی کرنا چاہیے سٹردے کو خاص کر کے وہ پوجا پاٹھ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں وہ سب کو اچھا بھی لگتا ہوگا سندھی لوگ کیرل میں رہتے ہیں کیرل میں اچھا بھی لگتا ہے سندھی لوگ کو تو دیکھے بھی نہیں ہے بس جانتے ہیں سندھی لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سٹردے سنیچر کے روز وہ سب بہت بزی رہتے ہیں پوجا پاٹھ بہت کام گھر کو صاف کرنا یہ کرنا وہ کرنا وہاں جانا یہ کرنا بہت کچھ کرتے ہیں سندھی لوگ کو کیرل میں اچھا بھی لگتا ہے ہوا گھومتے ہوں گے پھرتے ہوں گے کام کرتے ہوں گے وہ سب کا بہت کام رہتا ہے وہ لوگ بہت اچھے ہوئے اور رہنا بھی چاہیے